बिहारमे लोक आधुनिकता आओर वैश्वीकरण छलय लेकिन सभ बिहारीसभ अपन परम्परासँ ही जिबैत अछि आओर कायम राखैत अछि सभके अपन परम्परा संस्कृति अत्यधिक प्रिय अछि केओ भी छोड़य नहि चाहैत अछि केओ केओ आधुनिकतामऽ चलि जाइत अछि तऽ हुनकर परिवार हुनकर जीना हरामकऽ दैत अछि तऽ हुनका अपन परम्परासँ ही जीवऽ पड़ैत अछि आओर जीना भी चाही जे हमर पूर्वज परम्परा बनाके गेल हँ जे हमर संस्कृति छी जे हमर निजी संस्कृति छी ओकरा छोड़बाको नहि चाही आओर ईसभ नहि छोड़यसँ ही कायम राखि सकैत अछि आओर आगाँ पीढ़ी सभके एकर जानकारी आओर प्यूर जानकारी जेना सही बातसभ छलय लेकिन सभ बताके ही हुनका इन्स्पाइअरकऽ सकैत छी तऽ बिहारमे आधुनिकता तऽ छलय लेकिन संस्कृति ओतबय छलय हमेशासँ छठि बिहारके एक प्रमुख ही बहुत बड़ा पर्व छलय तऽ हुनका बिहारीसभ बहुत ही मानैत छथिन आओर अगर दोसर दोसर देशोमे रहय छथिन तऽ अपन परम्परा अपन संस्कृतिकऽ लेल छठि पाबनिमऽ दूर दूरसँ आबय छथिन चाहे ओ लन्दनमे रहथि वा अमेरिकामे रहथि सभ आबय छथिन अपन परम्परामे जीबयके लेल अपन संस्कृतिमे जीबयके लेल तऽ बिहार अपन परम्परासँ ही चलैत अछि बिहारमे लोक आधुनिकता नहि छै ओतय किआकि छलय लेकिन जेतना चाही ओतना ही आओर